असांजे उल्हासनगर में जेकॾहिं न कंहिंखे घुमिणो आहे त काफ़ी जॻहियूं आहिनि जेके उहो ॾिसी सघे थो जीअं त विठोबा मंदरु जंहिंखे बिरला मंदरु बि चयो वेंदो आहे चालीहे साहिब जो मंदरु उल्हास नगर पंजे में साईं वसण शाह दरबार उल्हास नगर चोथें में हरी कीरतन दरबारु जेका हाणे हिकदमि सुठे नमूने सां ठही ठाही वही आहे उहा उल्हास नगर टे में सिंधू यूथ सर्कल उल्हास नगर टे में आहे ऐं काफ़ी सारा जेके ॿें नंबर में त उल्हास नगर ॿें में त ख़ासि कपिड़ो मार्केट आहे इलेक्ट्रोनिक मार्केट टे नंबर में आहे सभु उहो घुमी सघे थो कोई बि अची करे घुमी सघे थो ऐं उन लाइ काफ़ी कुझु ख़ासि ख़र्च जी ज़रूरत न आहे ख़ासि ख़र्चु न थींदो एतिरो कुझु हज़ार रुपयनि में उहो उन में ट्रेवल करे खाई पी हज़ार रुपए जे अंदर ई उनखे ख़र्चु थींदो